हा हा जी जय झूलेलाल हा ॿुधायो हा

न त कहिड़ी जॻह ते किथे किथे पिया अ किथे पिया चओ कहिड़ी जॻह ते त कहिड़ी किथां था ॻाल्हायो न उहो त कहिड़ी जॻह ते मतिलब कहिड़ी कॉलोनीअ में घर मकान वग़ैरह असां त घणाई जॻह ते मोकिलींदा आहियूं न अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे हुन मंदिर ए अॻियां मंदिर जे अॻियां हा ॿुधायो हा ठीकु आहे ॿ किलो वधीक ठीकु आहे सुबुह शाम सुबुह शाम सुबुह शाम या अ ठीकु आहे ठीकु आहे घणा घणा ॾींहं हा बिलकुलु आहे पनीर सभु कुझु आहे प्रोडक्ट डेरी प्रोडक्ट जेके अचनि हर तरह जा प्रोडक्ट आहिनि

हा हा बिलकुलु योगर्ट अची वेंदो आहे त तव्हांखे मतिलबु की त कहिड़ी कहिड़े फ्लेवर में खपे ऐं त घणो खपे घणो खपंदव इओ मतलब हिनमें प्रोडक्ट घणा खपजंदा अधि किलो हिकु मिंट नोट कयां अधि किलो मावो अच्छा ॿियो योगर्ट में योगर्ट में कहिड़ो फ्ले अ फ्लेवर कहिड़ो खपंदव योगर्ट में भाई स्ट्रॉबेरी आहे मेंगो आहे ऐं ठीकु आहे त हीअ घणा मतिलबु त इहे मतलबु तव्हांखे हिकु ॾींहु खपनि या हिकु ॾींहुं खपनि अ लगातारु खपनि घणी त घणा क़्वांटिटी त ॿुधायो क़्वांटिटी घणी

अच्छा थियण वारी आहे त कंटीन्यू घणा ॾींहं त खीर त तव्हांखे न कल्हि खां ई शुरू करिणो पवंदो सुभाणे खां ई खीर सुभाणे खां वधाइणो आहे न ओ ठीकु आहे हलो त क़्वांटिटी वग़ैरह मूंखे ॿुधाए रखिजो उहो उते ईंदो ॾई ॾियण छोकिरो ईंदो हुनखे ॿुधाए रखिजो तव्हांखे छा छा खपे त बाक़ी इन हिसाब सां अच्छा ॿियो अ गीहु अने गीहु था चओ पनीर वग़ैरह अथव बढ़िया पनीर बि असां वटि बढ़िया पनीर ऐं योगर्ट ऐं ॾिसो ठीकु आहे वरी बि मूंखे हिक एस्टिमेट ॿुधाए रखो तव्हांजो त भाई मूंखे सामान जे हिसाब सां अॻिते कंपनीअ खे ॿुधाइणो पवंदो केतिरो खपंदव फिलहालु खीर जे अलावा खीर जे अलावा न खीर त खीर त ठीकु आहे त हीअ प्रोडक्ट न त मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो छा थींदो आहे हीअ प्रोडक्ट त असां एडवांस में अथव ईअं रेगुलर शइ ते बराबरि योगर्ट वग़ैरह रोज त वेंदो कोन्हे त तव्हांखे क़्वांटिटी केतिरी खपेव तव्हां ॿुधायो त मूंखे ॿुधाए रखिजो त भाई हा ओके ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ओके ओके थैंकयू हा ठीकु आहे सुभाणे